हलो जी जी हँ अछि नबटोलसँ जँऽ एकर दूरी देखल जाय तऽ किलोमीटरके हिसाबसँ पाँच किलोमीटर हेतै आ हँ ओकर तय करैमे उएह पन्द्रह मिनटके दूरी छै हँ दुनू सेवा उपलब्ध छै अहाँ आबिओके लऽ सकैत छी आ हम होम डिलीवरी सेहो करैत छी ओ हँ ओकर चार्ज अलग होइत छै किछु जोड़ल रहैत छै हँ हँ हँ हैत आमके बहुत रास हँ आमके बहुत रास प्रकार हमरा लग उपलब्ध छै जे परम्परागत आमसभ छै जर्दालू सपेता बम्बइ जर्दा सेसभ सभटा हेतै ओकर अलावा जे आइ काल्हि हाइब्रिड आमक प्रजातिसभ चललैए जकर गाछ छोट होइत छै कम जगह घेरैत छै सेहोसभ हमरा लग उपलब्ध छै हँ हँ हँ रोपै कालमे अहाँके जे छै से किछु विशेष प्रकारके खादसभके उपयोग करऽ पड़त आ फेर शुरुआती पन्द्रह दिन अहाँके सेहो ओहिमे एकटा निश्चित निश्चित अमाउंटके पानि आ ओ खादके छिड़काव करय पड़त आ फेर ओकर बाद जे छै से अहाँके एक महीनाके अन्तरालपर ओकरा ओकरा कीड़ा वगैरहसँ बचाबैके लेल से अहाँके छिड़काव करय पड़त तऽ ओतो ओ कीनय कालमे जे छै से ओ केना केना अहाँके करयके अछि से सभटा बुझा देल जाइत छै

परम्परागत आममे तऽ मानि लिअ अहाँके पाँच साल लागि सकैए पाँच साल लागि सकैए हँ छओ साल लागि सकैए सातो साल लागि सकैए लेकिन जे हाइब्रिड प्रजातिके आमसभ छै ओ अहाँके जाहि साल अहाँ लगेबै ओकर अगिलो साल ओकर नेक्स्ट इयर ओकरा अगिला साल अहाँके ओ फल दिअ लागत

हँ हाइब्रिड हँ से हाइब्रिडमे अछि आम्रपाली अछि शिशिर अछि नीलम अछि एहि सभ टाइपके प्रजातिसभ अछि हमरा लग

ठीक छै धन्यवाद ठीक ठीक धन्यवाद धन्यवाद